कोनो घटनाके बारेमे बात कयल जाइ तऽ हमरा गाँवमे एक बेरके बात छी जाहिमे एगो कोनो नेता छलखिन से हमरा गाँव आएल छलखिन गाँवके विकासके देखैके लेल गाँवमे की विकास भेलै हँ की नहि भेलै हँ ओ बहुत बड़का एगो हेलीकॉप्टर से आएल छलखिन हँ आ बहुत सारा गाँवके जतेक धिआपुता वृद्ध आदमी जतेक भी छथि सभ दौड़के गेलखिन देखैले सङ्गहि सङ्गहि हमहुँ सभ कहलियै जे की भेलै की भेलै चलह तऽ सभ रास्तामे जे मिलथि पूछियै की भेलै यौ तऽ सभ कहै हेलीकॉप्टरसँ अयलै हँ बचपनमे खाली हम सभ सुनैत छलहुँ हेलीकॉप्टर केहन होइत छै देखनैयो नहि छलियै ओतहुँ गेलहुँ देखलहुँ सभ खाली नेताके लोक कम देखैत छलखिन हँ खाली हेलिकॉप्टरके देखैत छलखिन जे एतेक बड़का ओकर पंखा छै एतेक बड़का हेलीकॉप्टर छै हेलीकॉप्टर जहन नीचाँ उतरलै ओ पङ्खा चलै ततेक स्पीडमे पङ्खा चलै लोक डर सभ से अधा मतलब हेलीकॉप्टर रहै ओतहुँ आ आधा डर से लोक भागि जाइ हवा देखिके जे लोक उड़िआ जाइत छै आ हम सभ कहियो देखनैयो नहि बचपनमे खाली सुनियै जे हँ हेलीकॉप्टर एहन होइत छै लोक पङ्खा मतलब खूब ओहिमे हवा दै छै ई घटना से बहुत सारा लोक हम देखलहुँ जे सभ दौड़ दौड़के जाइत छलखिन